थारैनो आंहा मोनसे थांखि दङ जाय थांखियाव सहैनो थाखाय आं नारा नाथा नाजागासिनो दङ आरो खामानि मावगासिनो दङ बे थांखियानो जाबाय बर' हारिनि हारिमुखौ मुलुगाव जौगाहोनो आरो मुंदांखा खालामनो बेफोर थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जों बयबो नाजानांगोन आरो बे नाजानायाव जाफुंहोनो बयबो आवगायबोनांगोन बिसिम सौहैनो थाखायनो जोङो गोबां दुखु दाहा खैदां खैफोद सौसिबोनांगौ जायो आरो बेफोर खैदां खैफोद दुखु दाहाफोरखौ नेवसिनानै जोङो बर' हारिनि हारिमुखौ जौगानायाव बयबो खौसेयै हाबा मावनांगोन बेफोर हाबा मावनायाव जेसेखि खैदां खैफोद जाया मानो जोङो नाजानांगोन आरो थांखियाव सहैनो थाखाय गोबां हाबा मावनांगोन आरो आंनि गोसोखौ बेफोेर थांखिसिम सहैनो थाखाय थुलुंगा होनायानो जाबाय बर' हारिनि हारिमु जाय बर' हारिनि हारिमुखौ आङो गोरबोजों मोजां मोनो आरो बे बर' हारिनि हारिमुजोंनो आं जेब्लाबो सोमोन्दो दङ आरो बे सोमोन्दोखौ आं अरायबो लाखिलांबाय थागोन आरो बर' हारिनि हारिमुखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामनो थाखाय आं जेब्लाबो नाजाबाय थानाय आंहा पारसनेल थांखि दङ